असां सिंधियुनि में चङा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जंहिंमें होलीअ में असांजे उल्हास नगर में गीअर ऐं सम्बोसा जाम मिलंदा आहिनि ऐं डा॒ढा स्वादिष्ट हूंदा आहिनि जीअं थधड़ीअ में असां मिठो लोलो बेसण जी कोकी ड॒ही वड़ा ऐं मिर्च इहे सभु पिणु ठाहींदा आहियूं पर असां जे घर में जडहिं कोई वडो॒ कार्जु जंहिं डींहं कंहिंजी शादी थींदी आहे या को सुठो कमु करिणो हूंदो आहे त असां महादेव जी पूजा करे सग॒ड़ो छॾिंदाआहियूं उन सॻड़े में असां पहिरियों अक जे वण जी पूजा॒ कंदा आहियूं ऐं कथा कंदा आहियूं इनमें असां उन डीं॒हं ते साई भाजी॒ ताइरी ठाहींदा आहियूं ऐं जंहिंमें जूअर जो डोडो खायो वेंदो आहे